जोङो माबायो मा होनो जोङोथ' स्लुइस गेट दै दंखायो स्लुइस गेट दैखौहाय थेथेनानैहायब्लाबो जोङो लाबोनानै जोङो माइफोरखौहाय जोङो गायो आरो स्लुइस गेट स्लुइस गेटखौ जोङो थेथेबाय दंग' फिसा फिसा जों जावनानै लाखादों बे दंग' फिसायावहाय जोङो दैफोर माबाखौ जावनानै लाखानायखाय स्लुइस गेट थेथेब्लानो दैया फैयो आरो ओमफ्राय दा बे स्लुइस गेट थेथेब्लानो दैया फैयो जों बे दैजोंनो जोङो माइखौ गायो बोसोरसे जानायनि जोङो बुथुमनानै लायो सय सात बिगा हानि माइखौहाय जोङो बुथुमनानैहाय लानो हायो बे दंग'नि दैजोंनो गायनानैहाय जोङो बेखौनो बोसोरसे जायो आरो बे मानानैहाय गायनानैहाय जोङो बेखौ बोसोरसे जाबाय आरो बेजोंनो जोङो माबायो न'खरफोरखौ जों बेजोंनो खांलाङो आरो लोंनायनि थाखैहायथ' जोङो दैखर दङ दैखरजों जोङो खावनानैहाय लोङो आरो दाथ' बांसिनानो कारेन्ट कारेन्ट मोनजोबबाय कारेन्ट मोननाय हिसाबैहाय जोङो मेचिन बाहायो जोङो बि मेचिनजोंनो जोङो दैफोरखौहाय बाहायो आरो न'नि नांगौनि थाखायहाय आरो सोरबा सोरबाथ' गोबाङानो थिबखल खुरनानै लाबाय मेचिन होबाय मेचिनजोंहाय बाहायो लोंनायनि थाखाय जेबो खस्थ' गैया एभेलेबेल दै आरो गायनायनि थाखायहायथ' जोङो स्लुइस गेट थेनानैहायनो जोङो गायखायो स्लुइस गेट थेथेब्लानो जोंनि दंग'आवहाय दैया फुरा फैखायो जोङो बेजोंनो माइफोरखौ गायनानै बोसोरसे जानायनि थिखोनानैहाय लायो जोङो आरो दै लोंनाय मानाय बेफोरखौ जोंहा गावबा गाव न'आव हायनो फुरा थाखाबाय थिबखलनि दै मेचिनजों जोङो बाहायो दैखरावहाय दै मोनो दैखरनि दैखौ खावनानै जोङो गोसो बायदि बाहायो आरो मेचिन होबाय थिबखलावब्लाबो मेचिन दैखरावब्लाबो मेचिन होनानैहाय जोङो लायो आरो